जेना हमरा सभके बागमे जहन लगायल जाइ छै कलम ओ कलममे अहाँके सभसे सुन्दर हमरा लागैया अहाँके गुलाब गुलाबके अहाँके जँ रहल सिमटीक बनल गमला तऽ ठीक छै नहि तहन हमसभ की केलहुँ मट्टीके जे बनल रहै छै मटकुरा ओहिमे बहुत रंगके खाद दए कऽ तखन गुलाबके गाछ जे लगेलहुँ सभसे सुन्दर हमरा लगैया गुलाब आ फलमे सभसे सुन्दर लागैय हमरा आम एतेक लोक कहै छै हे ई फल हे ओ फल नारंगी संतोला अंगूर हमरा कोनो फलसॅं मतलब नहि रहै यऽ हमरा आम दुनियामे बहुत सुन्दर लागैया यऽ फूलमे अहाँके गुलाब गुलाब फूल हमरा बहुत नीक लागैया ओना अखन हमरा बाड़ीमे अहाँके लागल यऽ फूल पाँच रंगके अरहुल यऽ अखनुका समयमे जाके देख सकै छियै अहाँ हमरा बाड़ीमे अखन पाँच रंगके अरहुल यऽ तीन रंगके कनेर यऽ बेली यऽ तग्गर यऽ थलकमल यऽ एतबा फूल अखन हमरा लागल यऽ हमरा बागमे